हैलो होर केह् हाल चाल ऐ तुं'दा बस ठीक तूं मिगी दस्सी सकदे इत्थै जम्मू च केह्ड़े केह्ड़े जगह घूमने बास्तै शैल शैल न मंदर मुंदर केह्ड़े केह्ड़े हैन कोई पार्क बगैरा जेह्ड़ी शैल जगहा जम्मू दी फेमस जगह घूमने बास्तै हां जी होर अच्छा अच्छा होर अच्छा ते किन्ना गै टैम लगदा इत्थूं होर होर कोई इयां जगह् ऐ कोई फेमस जम्मू दी मंदर बगैरा दी छोड़ियै चलो अगर अहें कुदै जाना होग ता फेर अस तुसेंगी फोन करी ओड़गे तुंदा इ'यै नम्बर ऐ ना ठीक ऐ होर केह् हाल चाल ऐ बस ठीक